अगर मैं थुआढ़े कन्नै बूह्टें दी प्लांट दी गल्ल करां तां ओह् केह्ड़े जेह्ड़े बूह्टे न जेह्के बड़े मुश्कल होई जंदा उनें स्यालै ओह् खत्म होई जंदे ते उ'नेंगी बचाने आस्तै अग्गें असें केह् करने पौंदा ऐ ते जेह्ड़े गर्मियें दे दिनें बी खत्म होंदे न ते उ'नेंगी बचाने आस्तै अस केह् करदे न जियां के